माण्हुनि ताईं ॻाल्हि पहुचाइण लाइ वॾे में वॾो कमु करे रहियो आहे सोशल मिडिया जंहिंजे ज़रिए असां चङा एपलिकेशन चई वॉट्सप फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम इंस्टाग्राम ऐं घणेई अहिड़ा ई एपलिकेशन आहिनि जंहिंजे ज़रिए असां माण्हुनि ताईं ॻाल्हि पहुचाए सघूं था जीअं त असांजी भाषिणी प्रोजेक्ट आयो आहे पहिरें माण्हू न पिया समुझनि हाणे असां सोशल मिडिया जे तरह समुझायूं था ऐं समुझनि था माण्हू ऐं असांखे मदद